मैने बाल धोने के लिए आज कल लोग बोलते थे की कंडीशनर लगाने से बाल मुलायम हो जाता है तो मैंने पूछा की कितने लोगों से की कौन कम्पनी की मैं कंडीशनर लगाऊँ की मतलब बाल अच्छा रहेगा झड़ेगा नही कंडिसनर से इसलिए तो लोग बोले की की टाटा कम्पनी की लगाओ मैने टाटा कम्पनी की कंडीशनर यूज की मैने लगाया तो मेरा बाल सही नहीं दिख रहा था इतना मुलायम था न अच्छा लग रहा था साइनिंग भी नहीं आ रहा था त मैंने उस कम्पनी का मतलब जहाँ से ली थी मैं वहाँ पर जा कर बोली भैया कैसे दिये हैं ये मतलब अच्छा नहीं है इससे बाल मेरा नहीं सही हो रहा है